हय म्हाका एक भाव आसा आनी एक भयण आसा आमी तीग जाणां आमी जरी दिसपाक समान दिसनात तरीय आमचे स्वभाव मेळटात स्वभाव आमचे जुळटात आमी एकामेकांक आदार दितात आमचे विचार जुळटात आमचे विचार चडशे सकारात्मक आसतात आनी आमी ते एकामेका सांगातान उडोवन उलोवन मिळून मिसळून आमी रावतात